ईअं त चङा ई माण्हू घर में जानवर पालींदा आहिनि जीअं त कुतो थियो ऐं ॿिली थी पर मूंखे इहे जानवर पालणु कोन्ह वणंदा आहिनि छाकाणि त हिननि जी संभाल जाम सुठे नमूने करणी पवंदी आहे जीअं त हिननि खे वक़्त ते खाधो खाराइणु हिननि जी सफ़ाई करणु हिननि जे डॉक्टर वठी वञणु इन्हनि जे डॉक्टर जी फी पिणु चङी हूंदी आहे ऐं इन्हनि जानवरनि जी उमिरि बि घटि हूंदी आहे